हॅलो कोण उलयता कोण उलयता भाटकार आरे सायबा येता येता भाटकारा कितें जालां जाणां आतां पावस लागीं पावलो न्हय त्या खातीर भाटकारा खूब आसा कामां ना ना ना भाटकारा येता हांव कितें पळय दोन तीन जाणांचे पाडे घेतलेले आसा भाटकारा आनी तुका खबर आसा आतां मातशी खोंपी बांदपाच्यो घरां शिवपाचीं आनी कितें कितें कामां आसा भाटकारा टायमूच मेळना भाटकारा येतां फाल्यां येता भाटकारा तुमगेर हय हय भाटकारा हय भाटकारा ते घांट्यांक सांगुनाका भाटकारा येतां भाटकारा हांव फाल्यां येता भाटकारा फाल्यां पावलो हांव ना ना भाटकारा पळय तुका खबर आसा हांव नाल्ल कसो पाडटा तो म्हजे नाल्ल म्हणजे नाल्ल ते घांट्या भशेन हांव तरणे बोंडे आडसरां काडिना नाल्लाक नाल्ल तुका खबर आसा चुड्टां मारूंक जाय हांव चुड्टां मारतां पोंयो काडूंक जाय हांव पोंयो काडटां तें जाणां न्हय भाटकारा तूं ना ना भाटकारा ना तूं भियों नाका हांव फाल्यां येता आनी तुका खबर आसा हांव पाडून दिता पावस कितलो पडलो जाल्यार सुद्दां हांव तुका पाळो करून दितां म्हणचे दितां भाटकारा तूं कांयच भियेनाका भाटकारा ना ना ना भाटकारा फाल्यां फाल्यां शुअर भाटकारा फाल्यां येता हांव न्हय आनी चार पांच ना ना भाटकारा ना ना भाटकारा कमी जावचे ना आतां दुसरे मानाय हाडटा न्हय भाटकारा कमी जावचे ना आनी तुका खबर आसा हांव कसो पाडटा पळय तो तोरणे कांय जोडोवचो ना नाल्लाक नाल्ल सामके बोंडे जोडोवचो ना आडसरां जोडोवचो ना फाल्यां येता भाटकारा तूं कांयच भियोंव नाका फाल्यां येता भाटकारा शुअर येतां हय फाल्यां सातांक पावतां भाटकारा तुमगेर ना ना सकळींच भाटकारा सकाळींच सकाळींच येतां येतां बरें भाटकारा